پانچ جنوری دو ہزار تئیس دس فروری دو ہزار دس پانچ اکتوبر دو ہزار بائیس سولہ جولائی دو ہزار بائیس سترہ اکتوبر دوہزار تئیس